इत्थै मैच होंदे जियां अस ओह् दिक्खने होने आं मैच होंदा बैड़ बाल होंदा दिखने होनें आं टी विया च ते ओह्दे च बड़े लोग केईं लोग फोनें बिच दिक्खदे अज्ज कल स्मार्ट फोन चले दे अज्ज कल लोग टी विया च दिखने होनें आं घर बैठियै दिखनें होनें आं इनें बड़े जगतें ई बड़ा जगत बड़ा दिखदे न एह्दे च अदे एह्दे बेच असें ई पलैटफार्म जेह्का होंदा ओह् बी बड़ा होंदा ते जेह्दे अस रली मिलियै फैमिली दे कन्नै फ्रैंडस कन्नै दिखनें होनें आं दोस्तें कन्नै दिखनें होनें आं साथियें कन्नै दिखनें होनें आं ते इस सारी दुनिया दिखदी ऐ सारा देश दिखदा ऐ दे सारे घरें लोकें घरैआह्ले होंदे न बड़े बड़े फायदे न न्हाड़े कन्नै भी दिखद इंटरस्ट ऐ बड़ा बड़ा इंट्रसटिंग होदा ऐते अश बस केह् आखदे उसी बड़ा बड़ा बड़े केह् आखदे उसी बड़े लोक बड़े खुश होंदे मैच दिखियै इयां लगदा दिवाली होई एई ऐ साढ़ै घर अगर इंडिया जित्ती जा तां इयां लगदा ध्यार आई जंदा साढ़ै घर इयां लोग दिखदे इयां दिखदे केह् आक्खा में बड़ा मजा औदा ते कन्नै लोग चाह् पींदे ते कन्नै टी वियां बिच दिक्खा दे फोनें बेच दिक्खा दे लैपटाप पर दिक्खा दे होर पता निं अदे एह्दे कन्नै बा बड़ा इयां शैल लगदा असेंई साढ़े लोकें दे बेच इन्ना उत्साह् ऐ की गेमें बेच बी थोड़ा ध्यान दिंदे न ते बड़ा आनंद औंदा ऐ एह्दे कन्नै ते बड़ी खुशी कन्नै खुशी दी गल्ल ऐ एह् असेंई जेह्का ऐ ध्यान दिंदे न लोग